आं आंनि जिउआव गोनां आइदासिम सोलोंदों होननानै बुङोब्ला

आंनि मोनसे वर्क कालचार

जेब्ला सुबुं माहारि जानानै बे बुहुमाव थांनानै थानांगौ जायोब्ला नोंनि वर्क कालचार ओरै खामानि मावनायनि जेकिनि गोनांथि बिखौ नोङो मावथारखानांगोन आरो नों मावाब्ला खामानिया जेखि जाया खामानियानो जा जेरखम नों ससियेल खामानि जा बा नोंनि बे आबादारि जा बा नोङो गुबुन मोनसे बिथिङावनो जायाथों मानो जेखिजाया सुबुं माहारि जानानै नों खामानिया मावथारखानांगोनखा मानि नोङो वर्क कालचार बेखौ नोङो लांथारखानांगोन माने नों दिनैनि समाव सुबुं माहारि जानानै जुदि नोंहा खामानियानो जेबो मावाब्ला थारमाने नोंहा बे जिउआव बा बे संसाराव जेरैथिंबो माने गोथे गासैबो बिथिङाव माने खामानि मावनाया बिरात दरखार बा नोंनि जिउआव थांनानै थासानदियाव थारमाने नोङो जेरैखिजाया नों खामानिखौ मावनांखागोनखा जुदि खामानि मावाब्ला माने नोंनि जेरखम आं मोनसे सिमपोल इगजामपोल होनोसै नों ओंखाम उखैदों जेन'बा नोङो ओंखाम उखैदों ओंखाम उखैनायखौ नों जुदि बिनानै जायाब्ला माने बेयाव नोंनो रावबो ओंखाम होनाय नङा माने बियो मोनसे नोंनि जायनाखि नोंनि फ्रयजन जानाय जेकिनि बुसथुआ नोंनो नांगौ बे नांगौ बुसथुखौ नों जुदि मावना लायाब्ला माने बियो माने नोंनि जिउ मालाबाबो नोंनि दावगलांनायनि बा साकसेस साकसेस जानायनि बै गोजौ फारसे नों आवगायलांनायाव नोङो जेब्लाबो लामाया गोथे जागोन माने नोङो ओंखायनो सानफ्रामबो नोंनि बे वर्क कालचार खामानि मावनाय जेखिनि आरो बेफोरखौ नोङो सोलोंनानै लाथारनांगोन नङाब्ला नै बे बुहुमाव थांनानै थानाया बेखार आं बेखौनो सानो आरोखि खिन्थु खामानिया जेरैखिजाया खामानि जानांगोन नों जेखिजाया खामानि माव नों थांनानै थानायाव नों जेखिजाया खामानियानो मावा नों मानो जेखिजाया खामानि जानांगोन बेजोंसो नोयो नोंनि जिउआव माने गोजोन आरो गोजोननाय बियो जानानै फैगोन आं सानो